मुजफ्फरपुर जिलामे छठ दीपावली दुर्गापूजा होइ छै इहाँ उपनैन भइ छै मुड़न भइ छै शादी बियाह सभ इहाँ भइ छै इहाँपर मधुश्रावणी भइ छै जकरामे लोग भोज भात करैए चावल दालि के दही चूड़ाके जकर जे इच्छा से करै छथि इहाँ दीपावली खूब धूमधामसँ मनायल जाइए दीपावलीमे लोक लक्ष्मी गणेशके पूजा करै छथि ओइमे प्रसाद चढ़बै छथि रातिमे नीक निकुत भोजन बनबै छथि जैसेमे चावल दालि सब्जी दही पापड़ सभ बनबै जाइ छथि खाइ जाइ छी घरमे पटाखा फोड़ैए धियापुता हमर बेटा बेटी अपनो सभ आदमी घुमै छी दुर्गापूजामे मेला जाइ छी मे मेलामे दुर्गा जीके पूजा पाठ करै छी इहाँपर मुजफ्फरपुर जिलामे हम बहुत जादा पूजा पाठके रीति रिवाज देखल जाइ छै अइ मिथिलामे दुर्गापूजा देखे जाइ छी काली पूजा होइ छनि इहाँपर छठ पूजामे बाहरसँ भी सभ आदमी आबै छथि रङ्ग बिरङ्गके इहाँ सामान बनायल जाइ छै जैसेमे छठि मइयाके खजूर बनायल जाइ छनि ईख चढ़ैल जाइ छनि आम लीची केला सभ फल फूल चढ़ैल जाइए मुजफ्फरपुर जिलामे रङ्ग बिरङ्गके मन्दिर छै जे हमहुँ घुमै जाइ छी जिसमे गरीबनाथ मन्दिर छनि छिन्नमस्तिका छनि तारा छिन्नमस्तिका गरीबनाथ सन्तोषी माताके मन्दिर छनि छिन्नमस्तिका मन्दिर छनि सभ घुमै छी मुजफ्फरपुर जिलामे अहाँ सभ बता दियऽ जे मुजफ्फरेपुर जिलामे कटरामे भगवतीके मन्दिर छनि जहाँ पर सभ आदमी जाइ अबै छी मुजफ्फरपुर जिलामे बहुत जगह घुमेवला छै ओइ जगह धियापुताके लऽ कऽ लोग जाइए उपनैन मुड़न ओ सभ गाँवमे भैए बड़ नीकसँ उपनैनके बाल बच्चा ई ई सभके उपनैन करै छी उपनैनमे रङ्ग बिरङ्गके कपड़ा खरीदल जाइए अपन पित्रके पूजा होइए उपनैन मुड़न मे बाहरके भोज भात कयल जाइए भोजमे चावल दालि सब्जी ई सभके भोज भात उपनैनमे होइए देखे इहाँपर अथी कोजगरा होइए लड़काके शादीमे कोजगरा होइए ओहोमे भोज भात कयल जाइए लड़कीके शादी जे कन्याके बिवाह भऽ जाइ छनि हुनकर इहाँ मधुश्रावणी करैल जाइ छनि मधुश्रावणीमे भोज भात होइए बर अबै छथि पूजा पाठ होइ छनि रङ्ग बिरङ्गके जगह घुमैके लेल जाइ जाइ छथि भगबतीके स्थान हमरा मुजफ्फरपुर जिलामे घुमैके लेल बहुत जगह छनि बहुत जादा मन्दिर छनि रानी सती मन्दिर जाइ छी उ बहुत मनोकामना पुरन मन्दिर छनि